एह् कुकिंग जेह्ड़ी ऐ एह्दा असें में एह्दा क्लास जेह्ड़ी ऐ अटैंड नेईं कीती ऐ एह् में जो जिन्ना बी सिक्खे दा न एह् अपनी मम्मी कोला सिक्खे दा बाकी साढ़े घर जेल्लै मम्मी बनांदी ही मतलब ओह्ले अस बी मतलब में बी उत्थे दिक्खी दिक्खियै सिक्खना जि'यां फुल्के बनाना होई ए कि'यां बनांदे आटा कि'यां गुनदे बेलदे कि'यां न एह् सारा जेह्ड़ा ऐ में अपनी मम्मी कोला सिक्खेआ ते बाकी जि'यां सब्जी सुब्जी होई कोई दाल बगैरा जां इ'यां कोई सुक्की सब्जी होई ओह् कि'यां बनांदे न होर भांडे शांडे होई ए जि'यां ओह् कि'यां साफ करदे एह् बस सारा जो बी ऐ में अपनी मम्मी कोला सिक्खे दा बाकी कोई क्लास बगैरा कदें गेई निं क्लास अटैंड निं कीती अपने घर सब कुछ अपने घरां ई सिक्खेआ में होर जेह्ड़ी मम्मी साढ़ी ऐ ते ओह् बड़ा शैल मतलब सारे दियां मम्मियां जेह्ड़ियां न ओह् रुट्टी बड़ियां स्हेई बनांदियां सारे पसंद करदे न होर सिक्खना केह् ऐ और इ'यै होर बी बड़ियां डिशां होंदियां जेह्ड़ियां दोबारै सिक्खने आस्तै बाकी जेह्ड़ा ऐ सारा फोन चा सिक्खियै ते बंदा कोई बी डिश बनानी होऐ तां फोन च सर्च मारियै अज्ज क केह्ड़ी चीज ऐ जेह्ड़ी निं सारा कुछ आई जंदा अज्ज कल